جی ہاں ہمارے مذہب میں کمیونٹی کی سروس کی تعلیم ہی نہیں دیتے بلکہ ترغیب بھی دیتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور کراتے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر بھی ہیں وکیل بھی ہیں ٹیچرس بھی ہیں ججیز ہیں یہ سب اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں اور اس سے ہمارے معاشرہ کو فائدہ بھی ہو رہا ہے اور اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھاتے ہیں اور ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے

اس سے ہمیں بہت